यौ पंखा जे कहलहुँ अहाँकऽ दय लऽ उषाके पंखा तऽ पंखा नहि भेजलियै इ पंखा बड्ड नीक छै हवा बढ़िआँ दैत छै रहय छै ठण्डामे बढ़िआँ दैत छै धिया पुता ओना गर्मीमे नहिए न सुतय छै ई छै पंखा जे चलय लागय छै ठण्डा भेल तऽ धिया पुता सुतल एक घण्टा आध घण्टा बढ़िआँ छै पंखा इएह हमरा आर्डर चाही इएह हमरा पंखा चाही देबय कि नहि से कहुँ अहाँ